जय झूलेलाल दादा तव्हां परीश तव्हां परेश था ॻाल्हायो न हा अच्छा त मां मां चिराग थो ॻाल्हायां कान टावर रबर इंडस्ट्री मां कान टावर रबर इंडस्ट्री में कमु कंदो आहियां त असां हिकिड़ो घरु था ॻोल्हियूं त मुंहिंजे हिकिड़े दोस्त जे दोस्त तव्हांजो नम्बर ॾिनो हो त के तव्हांखे ख़बर हूंदी किथे सुठी जॻह आहे ऐं किथे सही तरहा सां सेट थी वञू त मां मुंहिंजी मम्मी ऐं मुंहिंजे लाइ ई घरु पियो ॻोल्हियां त असां ॿई रहण वारा आहियूं ऐं मां त सॼो ॾींहुं ॿाहिरि हुंदुमि कम ते त अहिड़ी कहिड़ी जॻह हुजे की जिते मुंहिंजी मम्मी बिना कंहिं तकलीफ़ जे रहे सघे पंज छह हज़ार रेंट ते हुजे त सुठो थींदो

अच्छा त हू हुनमें हूअ एडवांस ॿेडवांस ॾियण जो छा हूंदो के एडवांस कॾहिं ॾियणो आहे त ॿियो हे पुछिणो हो की असां फ़्लेट ते रहींदासीं त उनमें लिफ़्ट वग़ैरह जी फ़ेसेलिटी हुजे अच्छा त उते ॿी जेकी फ़ेसिलिटी जेकी हुजे त हुनजे बारे में ॿुधायो

ऐं ॿियो जिम वग़ैरह ओ छा हूंदो जिम वग़ैरह हूंदो ओके हीअ त थोरो महांगो था थींदो उनमें उनमें दिक़तु आहे एड्रस छा ॿुधायव तव्हां

अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे धन्यवादु दादा जय झूलेलाल